हेल्ल' औ औ ओरैनो दङ ए नै गुरनोबा फै नै जोंनि दै खाथियावनो बिराद खांख्राइलाय नालाय मोनो जोंबा लायबाय थायो मा बायदि ना जानो गोसो नोंलाय गासैबो मोनजोबो नै दाख्लैसो नास्राय बरख' बरख' गिदिर गिदिर मोनदों औ माब्लाबा सानैजों ज' गुरगोन दे दामा माथो ना बालाबाथियाआ एक्स' थाखा फ'वा एसे दाम जाजोब्बाय दानि जुगाव खमनि मोनला ना नै नैबे जोंनि गामि खाथिनि दखानावनो बिस थाखा बेसां बाहाग फानहैयो गुरनानै मोजां मोजां मोनो खांख्राइआबो माबाजों दस थाखा औ औ खांख्राइखौ एभैललेबोल मोनो नालाय खनबानो बेनिखायो मोनो जोंथ' मोना मोनायाव खनहैबा दैसा खाथियाव बेयाव बुरजा बुरजा मोनबावोसो बाल्थिंसे गाहाम मोननो नागिरो जोंनि न' खाथिनिआव दैआव साम'बो मोनो जोंहाबा बोथि दाम दाम थारहाय लोगो जानोनो हाया माथो गुरनानै जानांगौ बेखायनो औ माब्लाबा गुरफै जोंनिथिंबो लांफै माब्लाबा ज' गुरलायनोसै दे लोगो दे होनबालाय माब्लाबा फै